प्रायः हमर पसंदीदा जगह तऽ प्रकृतिसंँ जुड़ल आध्यात्मसंँ जुड़ल क्षेत्र होइत यऽ हम प्राचीन कालसँ शुरूसँ ही ओकर पढ़ाइ क्षेत्र बनारससँ पढलहुँ अध्ययन केलहुँ ताहि दुआरे विश्वनाथ जी हमरा सबसँ बेसी पसन्द लागैया आ ओहिठुमा पढ़य पढ़ाबैके जे माहौल छै संस्कृत आओर संस्कृतिके जे माहौल यऽ ओहिठुमा आओर हिंदू विश्वविद्यालय जाहिठमा सब भाषाके पढ़ाइ होय छै संस्कृति आओर हरमोनियम तबला इत्यादिके जे ओहिठमा प्रयोग छै सीखैल जाय छै ओसब हमरा पसंद रहैया ख़ास कए कऽ बनारस हमरा बहुत ही प्रिय जगह यऽ संस्कृति हिसाबसँ भी आओर अध्ययन अध्यापनके हिसाबसँ भी आ गङ्गाके किनारेमे बड़ा संस्कृतिमय प्राकृतिकमय स्थान लागय छै ताहि दुआरे हमरा सबसँ सुंदर बनारस लागैया भऽ गेल